नमस्ते

हाँ मेरे घर में पाँच बच्चे हैं अरे कोई फोर में है कोई थ्री में है कोई टू में है कोई अभी एल के जी में है हम ड्रेस सब काला पेंट चाहिए सफ़ेद सर्ट चाहिए एक ठो मैरून पेंट चाहिए और स्लेटी रंग का सर्ट चाहिए और एक नीला चाहिए ब्लू कलर की पैंट और आसमानी सर्ट हाँ यही सब ड्रेस है एक तो हरा पैंट है और सफ़ेद शर्ट है

कितने पैसे लगेंगे

अच्छा नहीं ठीक है कपड़ा भी दे दीजिए और सील भी देना उसको हाँ टेलर है ना वहाँ पर तो सिलवा देना

कब तक सील जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है दो चार दिन में दे देना

ठीक मेरे बग़ल में भी हैं बता देंगे हम पूछ लेंगे तब पता करके बता देंगे अच्छा अच्छा

ठीक है बच्चे चले जाएँगे वहाँ पर नाप का सिलवा देंगे

ठीक है